खराबी खराबी ई चीज होइत छै

यहाँ छियो आबऽ तऽ वहाँ जाइ लए पड़ि जाइत छै चलि जाइत छियै लोगसे मिल जाइत छै मोबाइल सुबिधा ई चीज छिकै मोबाइलमे बहुत चीज छै देखैके लिए सुनैके लिए मिलैत छै कहैके बात कहै से लोग सुनि लै छै समझि लै छै इहए सब छिकै मोबाइलके अच्छाइके लिए खराबी ई भी छै कि

मोबाइलके लिए बढ़िआँ